ہندوستان فلموں اور موسیقی کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے جو مجھے پسند ہے فلموں میں مجھے راج کمار ہرانی انوراگ کشیپ اور زویا اختر جیسے ڈائریکٹرس کا کام بہت پسند ہے ان کی فلمیں کہانی کے لیے لحاظ سے بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں اور اکثر سماجی اور جذباتی مسائل پر روشنی ڈالتی ہے موسیقی میں مجھے اے آر رحمان شنکر احسان لوائے اور امت ترویدی کے کمپوزیشنس پسند ہیں ان کا میوزک نہ صرف سولفل ہوتا ہے بلکہ انوویٹیو بھی ہوتا ہے جو سننے والوں کو ایک نیا تجربہ دیتا ہے مجھے کلاسیکل میوزک بھی پسند ہے جیسے کہ روی شنکر کا ستار اور ذاکر حسین کا طبلہ یہی موسیقی کی روح ہے روح کو محسوس کرنے کا ایک طریقہ ہے فی الحال کنٹیمپریری میوزک میں بھی بہت سی اچھی کمپوزیشنس ہیں جو سننے والوں کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے